हांवें एक स्कर्ट ऑर्डर केल्ली आनी ती स्कर्ट जाय तशी मेळोंक ना ती पिजलेली आसा तेच्या खातीर म्हाका ते स्कर्टीचे पयशे रिफंड घेवपाक जाय तेच्या खातीर हांव रिटर्न ऑप्शनार वचोन जाय ते डिटेल घालतले आनी रिफंड करपाक सांगतलें